हम किछु दिन पहिने अपन पासपोर्टके लेल आवेदन कयने छलहुँ ठीक छै जेकि हम ओकर आवेदनक क्रमकमे जे दस्तावेज छलै ओ दस्तावेज सही नहि जमा कऽ सकलहुँ आओर ओकरा लेल बिसरि गेलिये जे ओकर निर्धारित समय की हेबाक चाही आवेदनके आओर ओ हम आओर पासपोर्ट जे प्राप्त करबय से केना प्राप्त करबय तैके लेल हम बिसरि गेलियै आओर हमरा ओइके लेल चिन्ता भऽ गेल जे आब हम ओ केना करी तऽ हमरा जल्द बताउ जे ओइमे की सब जे छुटल यऽ हमरा सबसँ की सब ओइमे जमा हेतय आओर ओइके लेल हमरा एक क्रमबद्धसँ जे एक सिरासँ जे ओइमे चलल जेतय से हमरा मने ओ प्राप्त करयके लेल की सब ओइके प्रक्रिया छै से एक सिरासँ बतैल जाइ तऽ हम ओकरा अथी करी जल्दीसँ जल्दी प्राप्ति करी तैके लेल हमरा दिअ सूचना हम ओकरा लेल तैयार छी